ایک سو بیس چار سو چالیس ایک ہزار نو سو ساٹھ پانچ ہزار آٹھ سو سینتالیس نو ہزار چار سو بیالیس